मानि थाखाय हजम जायाखै नोङो देहाया दुरबल नामा अ नोङो गरम गरम दाजा लै गरम जायोब्ला मा जायो हजमा थिख जाया थान्दा मैगं जा बारिफ्राव गायनाय दङ हजमनि मैगं खब बसिनायखौ गियोब्लाथ' नों हजमानो जानाय नङा बेफोरखौ नों दाजा हो गरम अमा बेदर दाजा दाउ बेदर दाजा बेफोर गरम बुस्थुखौ जानो नाङा दुरबल जायो गरम जाब्लाबो बे हजम जाया

मुसुर बाद हो लै मुगखौनो जा मुग औ मुगआ थान्दा ना नों दुरबल जाखाबाय दुरबल लोमजानाय साजानायाव जायो मुगखौ बेफोरखौ जा मुसुराबो गरम लै मैगं गथायालाय हजम जानोब्ला माबाखौ जादोब्रा गाजरफोर जा खुदुनाफोर जा थान्दा मुला सिफ्लेला बायनानै जा जोगोनार फिथायखौ दाजा दे बिराथ गरम बिराथ दुरबलबो जायो

खुमब्राया जाजागोन थान्दा दै बुस्थु खिन्थु नों मैगं फानग्रा जेन'बा हो गरम गरम लायो नोङो दखानाव नों बे आग्लायनायखौ लाना जाफैयो थ' बेखायनो हजम जाया दुरबल गेसट्रिक जायो नोंनाव जानो बिराद जाया नंगौ नोङो हायो मैगंनि मैगंखौ बारिनि मैगंखौ इसे जादो सिफ्लेला बायनानै ओमफ्राय ओंख्रिखौबो जानो नाङा थान्दा खालामनोब्ला गावनि देहाखौ इसे आन्दास खालामनानैबो थानो हायो लै गरम बस्थुखौ नों जानो नाङा खोनाबाय बिदिब्ला दोनलायसै दे दोनलायदो दे अ दोनदो